एकवीह जनवरी उणिवीह सौ सतहतरि सत मार्च ॿ हज़ार अरिड़हं मई ॿ हज़ार पंज तेरहं अगस्त ॿ हज़ार ॿ उणटीह जून उणिवीह सौ ॿहतरि